जय झूलेलाल जय झूलेलाल जय माता दी ॿुधायो छा थियो हा शाम जो अची हा ईअं महीने में पंजुवीहु ॾह वीह टेवीह डिसंबर डिसंबर डिसंबर महीना ॿी तारीख़ ॿी ॿी ॿी तारीख़ आहे ॿी तारीक आहे ॿी जैनवरी जो हा हा

हा छपाइणा आहे न हा हा तव्हां तव्हां अचो न हा हा मां ई मां ई मां ई कराईंदो तव्हां एॾी ॾींहंनि खा करायो न आहियो न सभु ठीकु आहे न न पाण ई कराईंदुमि मां तव्हां हेॾे ॾींहंनि खां आहियां छो न हुओ धीउ कॾहिं थी अचे धीउ कॾहिं थी अचे न न तव्हां टेंशन न खणो मां ई अचंदा

साईं साईं साईं सॉरी हा मां चवां थो की मां तव्हांजे बिल्डिंग में बि आ हिकु वारी अची अची वियो आहे त मां ई अचा तो तव्हांजे तव्हांजे बिल्डिंग में रूम नंबर न ख़बर पियो तव्हांजो ठीकु आहे ठीकु आहे जय झूलेलाल